मधुबनीमे मनाओल जाइवला मुख्य सांस्कृतिक उत्सव आओर उत्सव जे अछि ओ छठ अछि ई छठ जे अछि ओ हमरा सभके लेल बहुत महत्वपूर्ण मुख्य जे छै से सांस्कृतिक पर्वत होत पर्व होइत अछि आओर ई जे छै से अक्टूबरसँ नवम्बर माहमे जे छै से मनाइल जाइत अछि आओर एहिमे जे छै से विशेष पकवान जे होइ छै ओ ठकुआ होइ छै मालपुआ होइ छै ई विशेष रूपसँ जे छै से एहिमे पकवान रहै छै प्रसादके रूपमे जे छै से चढ़ायल जाइ छै और एहि छठ पाबनिमे जे छै से सूर्यके अर्घ देल जाइ छै आओर दू दिन अर्घ देल जाइ छै दू दिन सूर्य आओर चन्द्रमाके अर्घ देल जाइ छै एकगो सन्ध्या अर्घ होइ छै आओर एकगो जे छै से सुबहके जे छै अर्घ सेहो देल जाइ छै तऽ ई जे छै से छठ पूजा बहुत जे छै से मुख्य सांस्कृतिक त्योहार अछि हमरा सभके लेल हमर सभके अपन क्षेत्रमे